जय झूलेलाल साईं तव्हां रवि किशन इलेक्ट्रिशियन था ॻाल्हायो मां मो मां मोहनलाल थो ॻाल्हायां मूंखे न मुंहिंजे घर में कुझु बिजली जो कमु कराइणो आहे त हिनजे लाइ मां तव्हांखे फ़ोन कयो आहे मूंखे मुंहिंजे घर में कुझु बल्ब ऐं कुझु लाइटू फिट कराइणियूं आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु मूंखे पंहिंजो ए सी ऐं पंहिंजी फ्रिज बि सही कराइणी आहे त मां तव्हां सां ॼाणण थो चाहियां की हिन सभु शयुनि में केतिरो ख़र्चो थी वेंदो अच्छा साईं अच्छा साईं त मूंखे कंपनी वारी लाइटू ही ऐं बल्ब लॻाइणा आहिनि मूंखे साईं पंज लाइटू ऐं पंज बल्ब लॻाइणा आहिनि अच्छा

ऐं लाइटुनि जो अघु केतिरो थी वेंदो अच्छा साईं ऐं साईं ए सी ऐं फ्रिज जो केतिरो ख़र्चो थी वेंदो अच्छा साईं त उहो तव्हां ॾिसी करे मूंखे ॿुधाईंदो अच्छा साईं त तव्हां घणे बजे मुंहिंजे घरु ईंदा अच्छा साईं तव्हांखे मुंहिंजो एड्रेस लिखी वञो लिखी लिखी वठो तव्हां मुंहिंजो एड्रेस आहे लाजपत नगर फेस वन गली नंबर दो बी चारि सौ बीस ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं